अज्ज दा टैम ऐ जेह्ड़ा तां साढ़े ग्रांऽ दे जेह्के लोग न ना खेत्ती बाड़ी करदे ते उनें केह् दो दांद रक्खे दे होंदे ते लकड़ियें दी हल्ल बनाई दी होंदी ते ओह्दे कन्नै अपनी बाड़ी साड़ी बांह्दे अज्ज कल केह् होई दा के मशीनां चली पेदियां ट्रैक्टर चली पेदे जेह्ड़े एह् बाड़ी गी दो दिन लगदे हे बाह्नें गी ते अज्ज ट्रैक्टरै कन्नै ओह् इक डेढ घैंटै बिच्च बुढ़ी जंदी ते जेह्ड़ी बड़ी नमीं स्कीम चली दी ऐ बड़े सारे लोग इस स्कीम गी चला दे बी हैन ते बाकी इक दुए गी दिखदे जिसलै तां ओह्का आखदे में बी मशीनैं कन्नै बोहानी में बी मशीनैं कन्नै बोहानी ते ओह् अच्छी बी गल्ल ऐ कन्नै तौले कम्म होआ दा के जित्थें दो घैंटे लग्गने हे उत्थें दऊं घैंटे बिच्च कम्म होई जा दा ते जेह्ड़े पिच्छें इक डेढ दिन बचेआ तां उस डिड्ढी दिनै बिच्च उनैं अपना किश होर कम्म करी ओड़ना जल्दी उनैं बाड़ियां दा फ्री होई जाना ते एह् जेह्ड़ा मशीनें आह्ला सिस्टम ऐ ते एह् बड़ा गै अच्छा ऐ ते मतलव बड़ी गै तौल होंदी ऐ एह्दे कन्नै खेत्ती बाड़ी करनें गी ते बड़े सारे साढ़े कसान लोग जेह्ड़े हैन ते ओह् मशीनें दा इस्तेमाल करियै जादातर मशीनें दा गै इस्तेमाल करा दे न